की यौ अपनेके किताब लेबयके छै कोन किताब नहि उठि सकब मैथ साइंस मैथ साइंस मैथिली ई नहि इहाँ आइके पढ़ि सकइ छी की आनि सकइ छी इ नाम किएक पुछलियइ अपन घर तक तऽ आनि सकइ छियै

ओइमे कम नहि आओर खाली मैथ पढ़ब आओर खाली मैथिली पढ़ब तब ओइमे कितना धरि चार्ज लेबय एगो मैथमे कितना दिन चार्ज लगय छै

कए महिनाक लागि जाइत छै महिनाके कितना रुपैआ लगइ छै

ओकर जे हइ आओर एडमिशन फीस कितना लगइ छै चारि सए तीस एतनो उतना महँगा लगइ छै अरे हमलोक गरीबी वजहसँ महँगा होइ हइ चार्जके छोड़ब हाँ अच्छे